रोटी ठाहिण टाइम ते जेको मां सभिनी खां पहिरियों समान इकठो कंदी आहियां उहो आहे रोटी ठाहिण वारा बासण जीअं की कुपरी कुकर सिपरियूं खुरपी केवी चमचा कप खे इहे सभु समान मां पहिरियों त तोई ठाहे करे रंधिणे ते रखंदी आहियां उन खां पोइ जेको रोटी ठाहिणी आहे उहो सामान जंहिंमें कि अगरि कोई भाॼी ठाहिणी आहे त हुन भाॼीअ खे बराबरि धोई करे तोई साफ़ करे कटे रखंदी आहियां हुन खां पोइ जो मूंखे रोटीअ में चांवर ठाहिणा आहिनि त मां उन चांवरनि खे पहिररियों बराबरि सुठे नमूने सां साफ़ कंदमि साफ़ करण खां पोइ उन खे तोई ठाहे करे रखंदमि अगरि कुझु मूंखे मिक्सर वारो कमु आहे की जीअं मूंखे मिर्च मसाला कोई पीसिणा आहिनि त उहो मां पीसे ठाहे करे रखंदी आहियां जंहिंजे लाइ जेॾीमहिल मां कुझ बि ठाहियां त मूंखे अॻियां कुझु प्रॉब्लम न अचे उन जे अलावा सही मात्रा में मसाला जीअं की असांजा मसाला हूंदा आहिनि लूणु मिर्च हैड्र धाणा जंहिंजो रोटीअ में बराबरि हुजणु ज़रूरी आ्हे हुन जे करे उहे मसाला मां व्यवस्थित ठाहे करे उन्हनि जी भाॼी जे हिसाब सां मात्रा में रखंदी आहियां जंहिंजे करे भाॼीअ में कोई बि मसालो हेठ मथे न थिए ऐं असांजी भाॼी सुठी ऐं टेस्टी तयार थिए उन जे अलावा अगरि मूंखे फुलका पचाइणा हूंदा आहिनि त उन जे लाइ अटे खे मां पंद्रहं मिंट पहिरियों ई साफ़ करे कुल करे ठाहे रखंदी आहियां जंहिंजे लाइ जेॾीमहिल असांखे उहे पचाइणा हुजनि ओॾीमहिल असांखे कोई ॾुखियाई न थिए रोटी ठाहिण खां पहिरियों सां रोटी ठाइण जो सामान इकठो करे रखण जो हिकु फ़ाइदो इहो बि आहे की जेॾीमहिल असांखे रोटी ठाहिणी हूंदी ऐं देरि थींदी आहे होॾीमहिल सभु असांजे साम्हूं ई मिलंदो आहे असांखे कोई बि शइ ॻोल्हण जी हुते हुते ज़रूरत न पवंदी आहे ऐं जेकर जंहिंजे करे भाॼी या फिर रोटी जेको बि असां ठाहियूं था उहो टेस्टी बि ठहंदो आहे ऐं सुठो बि ठहंदो आहे